زندگی میں سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا میں سے ایک جو چیز تھی جب میرا میڈیکل میں ایڈمیشن کے وقت اس سے پہلے کہ جو پڑھائی کا تھا کا وہ ایک دور تھا جو مجھے کافی مشکل لگا لیکن اس وقت میں نے کچھ ٹیوشن کلاسز وغیرہ لگائی ہوئی تھی کوچنگ کی سروسز جو ٹیچرز مجھے گھر آ کے کوچنگ کلاس دیا کرتے تھے اس کے علاوہ میں اپنے سیلف اسٹڈی کے اوپر کافی کونسنٹریٹ کیا تھا میں نے اس وقت اور میں کافی زیادہ لمبے اورش کے لیے مطلب صبح میں فجر کی نماز کے بعد سے جو میں پڑھنے کے لیے بیٹھتی تھی تو اس طریقے سے میں نے تین یا چھ مہینہ بہت جم کے پڑھائی کی تھی اور اس کے بعد میرے الحمداللہ مطلب انٹرینس کے جو میڈیکل کے اگزام ہوتے تھے اس میں میرا نمبر کافی اچھے آئے تھے میرٹ لسٹ میں آ گئی تھی میں اور پھر میرا فری سیٹ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا تو یہ یہ چیلنجز تھا میرے لیے کہ اپنے لیے مارک اپنے لیے جگہ حاصل کرنے کا اور یہ چیلنز تھا میرے لیے اور اس کو میں نے بخوبی کسی طریقے سے اپنی اپنی محنت اور اپنے اساتذہ کی مدد کی وجہ سے میں اس اس چیلنجز کے اوپر قابو پا سکی